हम लोग सब लोग जो अंडा खाते हैं इसीलिए बीमार हो जाते हैं तो इसीलिए सब डाक्टर बोले कि अंडा छुड़वा देते हैं अंडा में कहीं बीमारी रहता है अंडा भी गरम करता है जो भी खा ले तो उसका पेट भी झरने लगता है और वो इसीलिए डाक्टर बोलते थे उसी में से सब अंडा नकल भी निकल जाता है इसीलिए सबकी बीमारी पकड़ लेते हैं कोई के पेट झरने लगता है कोई के उल्टी होने लगता है कोई के कुछ भी होने लगता है कोई बीमार पड़ जाता है कोई के पानी चढ़ने लगता है इसीलिए डाक्टर बोले अंडा बंद करवा देते हैं इतनी गर्मी है कि कोई भी अंडा वो नहीं पूछता है अब सब शाकाहारी खाना खाते हैं जैसे दाल हुआ चावल हुआ दाल चावल सब्ज़ी रोटी इडली और गुरम्मा हुआ ई और ह हर तरह के सब सब्ज़ी हुए इसीलिए अब यही सब बना के खाते हैं अब ना अंडा खाते हैं ना तो कोई अंडा नहीं खाता है और अंडा खाने से बहुत रोग होता है अंडा छोड़ के मैं सादा खाना खाऊँ सबसे बढ़ियाँ सब स्वस्थ भी रहता है और ओथ रहता है अंडा खाने पे बहुत गर्मी सबकी होती है बहुत तबियत खराब होता है इसीलिए अंडा संडा अंडा डाक्टर भी मना कर देते हैं डाक्टर के यहाँ जाओ तभी पता लगता है वैसे खाओ तो कुछ नहीं पता चलता है इसीलिए सब बोलें कि अंडा छोड़ दीजिए इसीलिए डाक्टर पूरा कम्पनी की अंडा बंद करवा दिए बंद करवा के इसीलिए सब शाकाहारी खाना खाते हैं और जैसे कि अब और बहुत मने वो हर चीज़ के बनाते हैं केला के सब्ज़ी बनाते हैं और टमाटर के सब्ज़ी बनाते हैं आलू बैगन के सब्ज़ी सब बनाते हैं एही यही सब सब्ज़ी बना बना के प्रकार प्रकार के सब खाते हैं और गर्मी में तो बहुत हल्का सब खाना खाते हैं दाल ही चावल लेकिन जो जैसे खाना बना लेतीं वही वह खाना खा लेती हैं सब